मेरा नांऽ मधू देवी ऐ और में कठुऐ शैह्र दी रैह्नें आह्ली ऐं और मिगी हाईकिंग और टॅैकिंग दे नां पर जानां बैष्णों माता जाना मिगी बड़ा पसंद ऐ इयां ते बड़े सारे साढ़े कठुआ च मतलव बड़े सारे ट्रैक न जियां मचेल माता होई गेई चण्डी माता होई मतलव जसरोटै माता होई गेई मतलव बड़ियां सारियां हैंन सारै मतलव शैल न मगर मिगी इदिदर जाना बढ़ा पसंद ऐ बैष्णों माता मिगी जानां बड़ा पसंद ऐ और मिगी जेह्ड़ी उध्दर चढ़ाई चढ़नी मौसम जेह्ड़ा मिगी बड़ा शैल लगदा ऐ उद्धर और अस पिछले साल सारी फैमली कन्नै गेदे हे और अस अपने मुड़े दा बाल तुआरे हे उद्धर बाल गंगां च बाल तोआरे हे मतलवअसें सुक्खन ही कीती दी हां साढ़े अग्गै मुड़ा होग ते अस बाल गंगा बाल तोआरगे और अस गेदे हे पिछले साल अस पूरी फैमली कन्नै गेदे हे अस पूरी फैमली कन्नैं रेहीइयै आए उध्दर फिर उध्दर असैं चढ़ाई मतलव दिनैं असैं चढ़ाई चढ़ी मतलव शाम्मी असैं चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कीती ही राती अस इध्दर उप्पर पुज्जी गे हे उद्दर अस रातीं पुज्जी गे हे और उध्दर मौसम बी शैल हा नां जादा सर्दी नां जादा गर्मी ही और उध्दर जेह्ड़े प्हाड़ बगैरा मिगी बड़े पसंद न मता मेरा मन करदै में उध्दर गै रैंह् जाइयै और बैसे उद्धर मंह्गाई बी बड़ा जादा होंदी ऐ मतलव अज्ज कल ऐटो बगैरा लग्गे दे उध्दर जो मतलव नी चली सकदा जेह्ड़ा ओह् आटो बगैरा लग्गे दे न होर घोड़े बगैरा बी हैन उंदे पर सोआरी करियै जाई सकद न और अस फिल्हाल पैद्दल गै गे हे होर कोेह् बोलदे अस गे हे उद्धर भैरो घाटी नी गे उद्धर नी अस गे हे कैं कि साढ़े कन्नैं छोटे छोटे बच्चे हे ओह् थक्की गे दे हे उध्दर उप्पर पुजदे इस कारन अस उध्दर जाना रेहिये और मेरा मन करदा कि में उध्दर गै रैंह् भला बैष्णों माता मिगी इन्नी जादा पसंद ऐ उद्धर हां उद्धर भवन बगैरा इन्ना शैल ऐ जादा इन्नी रौनक उध्दर लग्गदी होर इयां बी बैसे ठीक ते मौसम बी ठीक हा उद्धर मौसम नां सर्दी नां गर्मीं नां मतलव अस बड़े अच्छी साढ़ी जात्तर होई और दर्शन बी साढ़े राम नाल कीते उद्धर

और बच्चैं नै खानें पीनें दा बी नज़ारा लेआ एह्दा हसदे खेलदे गे और हसदे खेलदे आए उत्थै उत्थें सनसैट बी दिक्खेआ असैं और उद्धर मंकी बगैरा बी बड़े होंदे न उद्धर हां इन्ने शैल होंदे उद्धर मेकी बगैरा ते छोटे छोटे उंदे बच्चे और अगर अस संभलियै नी रेहिये ते ओह् साढ़ा समान बगैरा बी लेई जंदे न खोही खाहियै इस कारन इस कारन मिगी उद्धर जानां बड़ा पसंद लगदा ऐ मेरा मन करदा ऐ कि में हर साल उद्धर जंदी रवां और अज्ज कल जियां हून सर्दियां अवा दियां ओह्दे च बर्फ बगैरा बी ओह्दे च पौना शुरु होई जंदी ऐ और केह् बोलदे बरसांत दे मौसम च बी उध्दर बर्खा बी बड़ी जादा होंदी ऐ और इसलै उद्धर जानें गी मतलव थोह्ड़ा रिस्क ही होंदा इसलै घोड़े जित्थें घोड़े बगैरा चलदे हे छोटे बच्चें गी लेइयै दौड़ियै चलदे न उसलै जाना थोह्ड़ा मुश्कल होंदा ऐ कैं के जिसलै घोड़े इन्नें तेज़ चलदा न तां कुचली बी सकदे न जे नेई संभलोऐ तां और बड़े सारे लोग उध्दर ट्रैकिंग पर आंदे न हां उद्धर होर हां उध्दर अपनें दुख कश्ट क्लेश मतलव जेह्ड़े माता रानी मतलव सारे दूर करदी ऐ इस साल बी अस सोचा नें कि सारी पूरी फैमली साथ जाइयै हाईकिंग उप्पर उद्दर जाईयै अस